खरें म्हणजे देशी भाशा भारतीय भाशा स्थानीक भाशा तुमी खंयचोय शब्द वापरा तातूंतल्यान भितर हे सगळे बँकेचे कामकाज उरपाक जाय लोकांक बरें पडटले लोकांक ताजो भरपूर फायदो जातलो थंय इंग्लिशीन बोर्ड उरता तो कोणाक वाचपाक येना बँकेच्या फोर्माचेर कितें बरोवप तो कांय खबर उरना आनी त्या मूळे लोकांक भरपूर बेजार जाता बँकेक जर फायदो जाता तितलो बॅंकेचे कामकाज गतिमान जातले बँकेंतले सगळे जे नियमावरी लोकांक कळटले जाल्यार म्हाजे दृश्टीन अशे दिसता की फोर्म धरून सगळ्यो गजाली ज्यो आसात सगळ्यों तुज्यो हातून भारतीय भाशांतल्यान जाय